عام طور پر جب ہم لوگ ثقافت کے بنیادی پیشہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہر معاشرہ میں اپنی ایک الگ ثقافت کے بارے میں پتہ چلتا ہے جیسے کہ مسلم ثقافت میں ان کا بنیادی پیشہ جو ہوتا ہے وہ عالمِ دین بنیں حافظِ قرآن بنیں اور اسی طریقہ سے جو ان کی دینی معاملات ہیں ان ساری چیزوں پر وہ خوب محنت کریں اور اس کے لیے اپنی راہ ہموار کریں اور اس کے علاوہ اور بھی جتنے مذاہب ہیں ان کے اپنے اپنے ثقافتی بنیادی پیشے ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں امام اور مؤذن کا پیشہ ہوتا ہے تو اسی طرح سے ہندو مذہب میں پنڈت اور باباؤں کا پیشہ ہوتا ہے میرے خیال میں ترقی یافتہ دور میں ان وشیوں کی طرف توجہ کم ہو گئی ہے لوگوں کی معاشرتی اعتبار سے جب کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ لوگ جو اس پیشہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بہت ہی پایہ درجہ کے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اپنی ثقافت کے بنیادی پیشہ کو اختیار کرتے ہیں تو ان کی قدر ہونی چاہیے جب کہ ان کی قدر نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ان پیشوں سے نکلتے جا رہے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں اپنے امام مؤذن اور جو بھی اسی طرح کے حضرات ہیں جیسے کہ ہمارے دین ہمارے عالمِ دین جو مدارس وغیرہ میں پڑھاتے ہیں یا وہ خواتین معلمات جو مدارس میں پڑھاتی ہیں ان کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ ثقافتی پیشہ ہوتا ہے ان کا اور وہ اپنی ثقافت کو برقرار رکھتے ہوئے ان پیشے کو چنتے ہیں تو ان کا خیال رکھنا ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے